हँ भौतिको पुस्तकपर पहिले तऽ भौतिके पुस्तक पढ़ै रहि पढ़ै रहिए सबदिन जे छै की बाहरी अभी तऽ ऑडियो बुक अएलऽ छै बहुत सारा कम्पनी जैसेकि ऑडियो एफ एम छै ऑडियो बुक करिकऽ छै बहुत सारा जे छै कि करले छै लेकिन ई छै कि जतना जे छै कि पढ़िके समझमे आबै छै ओतना जे छै कि ऑडियो बुकसँ भी छै तऽ पहिले तऽ ओतऽ सुविधा नहि रहै अभी धीरे धीरे स्मार्टफोन अएलै तऽ सबकिछु जे छै कि हुअऽ लगलै हँ दोनो जे छै कि अपने आपमे अच्छा छै एकरामे जेना कुकू एफ एम छै ऑडियो बुकके नामसँ भी छै एकठो एप्लीकेशन तऽ सही छै दुनू अपना आपमे जे छै कि जगहपर सही छै तऽ हमरो तरहसँ जे छै कि टेक्नोलॉजी भी तऽ खराब चीज नहि छै तऽ पढ़ना लिखना चाहिअ ओकरेसँ तऽ ज्यादासँ ज्यादा समझ तऽ कहै छै कि पढ़िएकऽ आबै छै जतना जे छै